नमस्ते भईया जी जी तो शादी में को पेंट कराएँगे किस चीज का पेंट करवाएँगे आप भईया और घर को भी पेंट करवाना है और फोटो वगैरह बनवाना है जैसे सरस्वती माँ का फोटो हुआ और है ये सब

इसके बाद ये बताइए घर आपका कहाँ पड़ेगा कहाँ पे भईया नाम बताइए अच्छा बारेडीह हम तो भईया जौनपुर रहते हैं हाँ लेकिन आप तो सुने होंगे हमारे बारे में आप हाँ तो तो भईया ये एक ऐसे आप फोटो अगर सरस्वती माँ का गणेश भगवान का जब फोटो बनवाएँगे न भईया तो समझ लीजिएगा कि आपको दो हज़ार रुपया एक फोटो का रेट लगेगा और पेंट वगैरह कराएँगे तो सबका खर्चा पूरा दस हज़ार रुपए बैठेगा

और भईया और आप लोकेशन भी भेज देना मुझे और कितनी दस किलोमीटर है यहाँ से दस बीस किलोमीटर पड़ेगा अच्छा हाँ क्या बोलें दस हज़ार लगेगा भईया

दस हज़ार दस हज़ार लेंगे ना भईया कह तो रहे हैं सामने हो फिर भी नहीं सुन पा रहे हो भईया आप हाँ हमारे दुकान पे भी आप आए हो और आप इस तरीके से बात भी कर रहे हैं आप हाँ दस हज़ार रुपए लेंगे और एक अगर आप सिर्फ पेंट वन्ली अगर पेंट कराते हैं आप तो आपको ओन्ली सिर्फ फाइफ हंड्रेड रुपीस लगेंगे अगर आप उसमें से और सरस्वती माँ का गणेश भगवान का अगर फोटो आप अलग अलग प्रकार का अगर चित्र छपवाएँगे तो दस हज़ार रुपया उसका अलग पाँच रुपए उसका एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा भैया जो है रियल्टी साफ साफ बता दे रहे हैं आपको हाँ हाँ जो भी है तो पाँच हज़ार रुपए पेंट का हो गया और पाँच हज़ार दो फोटो का सिर्फ अभी सिर्फ सरस्वती माँ का और गणेश भगवान का दो अगर फोटो आप छपवाते हैं तो हम आपसे दस हज़ार रुपए लेंगे भईया हम ठीक है कम तो भैया इसमें कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता है कुछ फिर भी चलो टेन टेन परसेंट में डिस्काउंट दे दूँगा हाँ ठीक है हाँ तो नौ हज़ार रुपया मुझे आप लाके दे दीजिए ठीक है

ठीक है भईया अपना नाम बताइए भईया अपना नाम बताइए पहले जी जी ठीक है तो भईया और कुछ और कुछ करवाना चाहते हैं आप